हांवें तुमचे कडेन एक बूक मागयल्लो हांवे हो बूक खास करून भुरग्यां खातीर मागयल्लो पूण म्हाका ताची प्रिंटींग किंवा एक वाचपाची उमळशिकी आयली बरे अशें ते दिसतले तातुंतली पिचरां बरी आसतली भुरग्यांक तें एक मोटीवेट जातली भुरगीं भुरग्यांक वाचन दिसतलें अशें म्हाका दिशिल्लें पूण प्रत्यकक्षांत मात हातूंत म्हजी खूब हांव खूब निर्शेलें म्हाका इतले बरो तो बूक लागूंक ना तितले प्रिंटगय तशें बरें ना ताचे पेजीस जे कितें यूज केल्यात ती सुद्दा इतली बरोबर नात आनी ताची जी छपाई आसा ताका तुमी जे इतले तरेन रूप दिलां तें म्हाका बरें लागूं ना तितलें तेन्ना हांव खरें पळोवपाक गेल्यार रूप पळेना फुडेंच निर्शेलें भुरग्यांक तशें खास करून उपयोगाक जावचें ना आनी फुडें अश्या तरेची मुद्दम बुकां मागोवप मागीर इच्छाय जायना तशी मागोवपाची प्लिज तुमी ताजे कडेन लक्ष्य दिवचें